हम भोरके दौड़ै छी पाँच बजे उठीके हम दौड़ै छी पाँच बजे जे से

साढ़े पाँच तीस तक दौड़ै छी एहिके बाद हम घर आबिके नहा के कनिये चाय पी पियै छी जाहि से हमरा

आराम मिलैत अछि